सूरत में गॾु मिली करे लेडीस खाखरा ठाहिंदियूं आहिनि उनसां पंहिंजो घर हलाईंदियूं आहिनि हअह घर हलाईंदियूं आहिनि एड़िए तरह उन्हनि जो बिजनिस हलंदो आहे घर हलंदो आहे उनजो थोरो पेसो गरीबनि खे बि वेंदो आहे तीअं ई कपिड़े जूं मिलियूं आहिनि कपिड़नि कपिड़े जो हिकु खां हिकु नमूने जो मिलंदो आहे अहिड़ो ई कपिड़ो तयारु थींदो आहे अहिड़े ई उनमें ई फैक्ट्रिनि में वेंदौ आहे उनसां पीस तयारु थींदा आहिनि उनजो उपयोग सही थींदो आहे उनसां केतिरनि ई मजूरनि जा घर हलंदा आहिनि